मधुबनीमे जे परिवहनके जे छै से खासकऽ के एन एच पर तऽ बस ओना बगलमे ट्रेनके रेलवे स्टेशन लोहना रोड ट्रेनके स्टेशन सेहो छै आओर हमरा सबके ग्रामीण क्षेत्रमे सबसँ पैघ विकल्प एहिसँ पहिने तऽ रिक्शा छलै लेकिन आब ऑटो रिक्शा भऽ गेल हँ ऑटो रिक्शा घर घर तक पहुँचा दै छै आओर खासकऽ के की छै ऑटो रिक्शावला सबके स्वभाव सेहो बहुत नीक छै राति बिराति जखन बजाउ तऽ एहिठामसँ लऽ कऽ झंझारपुर जेबाके अइ या दरभङ्गा जेबाके अइ या मधुबनी जेबाके अइ जतऽ कतहु जेबाके अछि ओ अहाँके खूब मदद करत चाहे ओ समान लऽ जाइमे या लेकिन नीक बेबहार हेबाके चाही यदि अहाँ ककरो सङ्गे नीक बेबहार करै छिए तऽ अहाँ नीक बेबहार पेबै तहिना ई ऑटो रिक्शावला यदि नहि रहै तऽ हमरा सबके बहुत कतहु गेनाइ एनाइ बहुत दूभर भऽ जाएत हमसब कतहु जा आ पाएब कठिन भऽ जाएत